सरकार असांजे समुदाय में बीमारियुनि जे लाइ ॾाढो कुझु करे रही आहे बीमारियुनि खां बचाइण लाइ उहा तरह तरह जा कैंप लॻाईंदियूं आहिनि जॻहि जॻहि ते कैंप लॻाईंदियूं आहिनि जहिड़ियूं बिमारियूं थींदियूं आहिनि जीअं हींअर असांजे विच में कोरोना जी बिमारी आई चिकनगुनिया आहियो डेंगू बीमारी आई इन्हनि खां बचण लाइ सरकार जॻहि जॻहि ते कैंप लॻाए करे जागरुक कंदी आहे सभिनीनि खे उन्हनि कैंपनि में अस्पतालुनि में पहिरीं त टेस्टूं थींदियूं आहिनि सभिनीनि बीमारुनि जूं एक्स रे थींदा आहिनि बिना पैसे असांखे इलाजु मुफ़्ति में मिलंदो आहे सरकार असांजे लाइ ॾाढो कुझु करे रही आहे बीमारुनि खां बचाइण लाइ ऐं सफ़ाइनि जो बि ॾाढो सुठो ध्यानु रखंदी आहे सरकार सरकार हर रोज़ु किचरे जू गाॾियूं असांजे घर वटि लघंदियूं आहिनि ताकि असां उहो कचिरे जो दॿा उन्हनि गाॾियुनि में फिटी कयूं रस्तनि ते ॾाढी सुठी सफ़ाईअ जो ध्यानु सरकार रखे रही आहे रस्तनि ते पाउडर जो छिड़काव रखी ताकि मच्छर न थियनि मच्छरनि जे करे वाइरल बीमारियूं फैली रहियूं आहिनि जंहिंमें बुखार सां माण्हू पीड़ित रहंदा आहिनि पर इस्पतालुनि में ॾाढो सुठो इलाजु सभनीनि खे मुफ़्ति में मिली रहियो आहे ऐं जॻहि जॻहि ते कैंप लॻाए करे उन बीमारियुनि खां बचण लाइ असांखे जागरुक कयो वियो आहे सरकार असांखे फ्री में दवाऊं ॾींदी आहे दवाउनि जा पैसा बि असांखा न वठंदी आहे सरकार असांजे लाइ ॾाढो सुठो अभियान हलाए रही आहे ताकि असां स्वस्थ ऐं तंदरुस्त रहूं